स्कुल बेग आं दाखालि बेंथल बाजाराव स्कुल बेग बायनाय जादोंमोन गासै बाजौ रांनि बे स्कुल बेगा जोबोर मोजां आं जेब्ला कलेजाव फैयो लेखा लाबोनो थाखाय मोजां लेपटप फोर सोनोबो थाखाय मोजां आरो खालाराबो रेद खालारनि आरो फिथाया ब्लेक बे स्कुल बेगा जोबोर मोजां आरो क्वालिथिआबो मोजां बेनि थाखायनो आं बे स्कुल बेगखौ जोबोरै मोजां मोनदों लेखाफ्राबो कलेजाव फैनायाव सोनानै लाबोनायाव सेफ जादों बेनिखायनो आं बे स्कुल बेगखौ जोबोरैनो मोजां मोनदों